हमरा सङ्ग भेल कि तऽ हम सभ पढ़ै छलहुँ जब बच्चा रही करीब कक्षा आठ सभमे तब हमरा इएह सबक मिलल रहै कि जे अपन सभके जे मजबुरी भऽ रहल अछि मजबुरी जे छलै हँ पैसाके तङ्गी पैसाके तङ्गीके कारण हमर जीवन पर एतबा मतलब प्रभाव पड़ल कि हमर पढ़ाई जेकि बहुत बढ़िऑं भऽ सकैत रहै से नहि भऽ सकल जाहि सँ इएह समझलहुँ कि हमरा जिनगीमे एतबा करनाइ छलै हँ जे अपन आगाँ वाला आबै वाला पीढ़ीके जेन अयबा से कोनो दिक्कत नहि हुए जाहि सँ ओकरा प्रभाव नहि पड़ै दिक्कतसँ ओ घटनासँ जे हम सभ भोगलहुँ हँ जे हमरा सभके दिक्कत आयल अछि जे पढ़बाके रहै से नहि पढ़ि पयलहुँ नहि छी किछो जे भी छी अपन मेहनत से छलहुँ हँ